ہیلو جی جی بالکل ہاں آپ کون بول رہے ہیں دیکھیے کپڑا جو ہے اچھے سے ہی دھلا جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ پر کپڑے پہ جو ہے نا اماؤنٹ جو ہے اس کا پر کپڑے پہ پانچ روپے لگے گا آپ کو کتنے کپڑے دھلوانا ہے نہیں دیکھیے کیا ہے ٹھیک ہے لیکن چار روپے لگ جائے گا پر کپڑا لیکن لینا کب ہے نہیں دیکھیے مشین سے کیا ہے کپڑے جو ہے نا وہ ڈسکلر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سارا کپڑا ڈال دیں گے سارا کپڑے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے مشین پہ پورے جو موونگ کرتا ہے مشین پھر ڈسکلر ہو جائے گا تو اسی لیے ہم ہینڈ واش ہی کرتے ہیں جی جی جی جی ہاں نہیں نہیں وہ دیکھیے کیا ہے مشین میں صرف جینس جو ہے نا جینس سارا ڈفرینٹ ٹائپ کا کلر ہوتا ہے اور آپ پورے مشین میں ڈالیں گے نا تو سارا وہ بھدا ٹائپ کا بن جاتا ہے وہ ڈسکلر ہو جاتا ہے جینس ٹھیک ہے تو جتنے بھی سارے ٹائپ کے کپڑے ہیں نا ہم ہینڈ واس ہی سے کرتے ہیں ہمارے پاس سر پانچ لیور ہے سارے کو ہم نے سارے کپڑے دے دیتے ہیں اور وہ واس کر کے ہمیں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی جی

یہ والا کام ہمارا لگ بھگ پندرہ ایئر سے چل رہا ہے ففٹین ایئرس جی جی جی جی دیکھیے دیکھیے مارکیٹنگ مارکیٹنگ جو ہے نا اس کا پرائس پر کپڑا سکس روپیز ہے لیکن ہم آپ سے پانچ لیں گے ٹھیک ہے اور آپ اس پہ بھی آپ ڈسکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے چار روپے پر کپڑا لگے گا لیکن اس سے کم نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے جی کل فری ہیں لیکن کپڑا جو ہے آپ کو ایک ویک کے بعد ملے گا کیونکہ اس میں دس لگ بھگ دس جوڑے ہیں نا تو ایک ویک کیونکہ وہ اور بھی کسٹمر ہے ان کا سب کا ڈیٹ دیا ہوا ہے تو ایک ویک کے بعد ہی آپ کو کپڑا مل پائے گا اوکے اوکے اوکے اوکے